जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल साईं कीअं आहियो हो मां आहे न वडोदरा खां सूरत आयो आहियां हो तव्हां मूंखे अॼु फ्लैट ॾेखारण वारा हुयव जेके असां ॻाल्हि कढी हुई हुन ॾींहुं अॼु अॼु मुंहिंजी हाणे ट्रेन आहे त हाणे ॾेखारे छॾदव मूंखे फ्लैट शाम जी ट्रेन फ्लैट फ्लैट टाइप खपे जेको तव्हां मूंखे ॾेखारियो हो उन ॾींहुं पंद्रहें माड़े वारो हो टू बी एच के वारो हा उहो हुननि जे बजट जे हिसाब सां थोरो घटि बजट आहे खु थोरो मथे थिए त ॿुधाइजो भले हूअ बि हले पर हीअ फ्लैट में कुझु घटि करे ॾियो भले हा पर हीअं मूंखे आहे न अ हॉल में सुठी जॻह आहे जीअं हूअ मूंखे सुठो लॻो हुयो जाम फ्लैट बालकनी हुई सभु सुठो हुयो इन करे मूंखे फ्लैट जो वधीक वणो वणियो आहे हिन करे अ मां जी जी ॿुधायो तव्हां हा हीअं त मां अॼु आयो आहियां त चओ त हाणे मां अची वञा हाणे पोइ असां हलूं फ्लैट ॾिसी अचूं हिकु टाइम जीअं हुनजो हुतां जो एरिया हुतां जो एरिया सुठो आहे ईअं तव्हांखां पुच्छी कयो शांती शांती ब शांती आहे हुते एरिया में भरोसे वारा होअन भरोसे वारा पासे वारा आसे पासे वारा आहिनि भरोसे वारा आहिनि हा भले हो बि मां ईअं हाणे असां हलूं था पिया ॿई ॾिसी था अचूं हो त मां हो त मां ईंदमि हाणे पर म तव्हां ख़ाली हो बजट जो ॾिसिजो न असांजे जेको मां तव्हांखे चयो जेको मां तव्हांखे जीअं अठे माले अठे माले जो बि तव्हां मूंखे ॿुधाए छॾिजो त हो बजट बि थी वेंदो पोइ ठीकु जेको हा जेको मूंखे सुठो लॻो हो बि हा ठीकु आहे मां अचां थो अ हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल